पैह्ली गल्ल ते इमोशन इमोशन ते हर जीव च होंदे हर इन्सान च अपने अपने इमोशन होंदे किसी बी गल्ल ई ते एह् जेह्ड़ा क्वेशन ऐ कि एह् जेह्ड़े इमोशन न एह् केह् रोल प्ले करदे न सिंगिंग बिच ते दिक्खो जि'यां इक्क कोई रैप होंदा जे बंदा लिखदा बनदी गल्ल ते लिखदा ते इमोशन केह् होंदे जि'यां बंदा सोचा दा होऐ उस टाईम जेह्ड़ा थॉट बंदे दे मनै च आवा दा होऐ बेशक्क ओह् कोई प्यार दा थॉट होऐ ओह् कोई टेंशन दा थॉट होऐ ओह् कोई देशभगती दा थॉट होऐ जां मां बब्ब दा थॉट होऐ कोई बी थॉट होई सकदा बड़ा बड़ा सिवाए लिखदे इमोशन दी सब तू बड्डी चीज़ ऐ सिंगिंग बिच कि बंदे बिच इमोशन केह् ऐ की ओह् किन्ना फील करा दा गा दे वक्त एह् आर्टिस्ट जेह्ड़ा गाना गा दा ऐ जेह्ड़े ओह् लिरिक्स गा दा ऐ जे ओह् फील निं करै ते कदें कदें ओह् शैल करियै कन्वे होने निं जनता कोल ओह् ते लोकें फील बी निं करना कि आर्टिस्ट गा दा केह् ऐ इमोशन होना सिंगिंग बिच बहुत जादा इम्पार्टेंट ऐ बहुत जादा जरूरी ऐ कि जिन्नी इमोशन थुआढ़े बिच होन गे ते बंदा फील करगा कि ओह् केह् गा दा ऐ जिन्ना फील आर्टिस्ट करदा उन्नी फील करदी आडियंस जनता की के जेह्ड़े बी इमोशन होंदे आर्टिस्ट कोला जनता पर जंदे ते हाऊ कन्वे ते कियां कन्वे करना ते कि'यां इमोशन न साढ़े इक्क सिंगर दे ते कि'यां कन्वे करने परफार्मर दे थ्रू इं'या होंदे कि जि'यां बंदा गाने लिखने गी बैठेआ की हून में गाना लिखना ते ओह् सारा इमोशन दी गेम ऐ ते थॉट दी गेम ऐ कि कियां में लिखना केह् लिखना किस बारै च लिखना ते जिन्ना बंदा साफ दिल कन्नै जिन्ना बंदा अपने इमोशन कन्नै ते कंट्रोल करियै ते सारीं चीज़ां स्हेई लाइयै लिखदा ते इक्क गाना उन्ना गै शैल ओह् प्रजेंट लोड़दा दूए कोला इन्ना जादा उसी प्यार थ्होंदा ते कन्वे करने दा इ'यै तरीका कि इमोशन ते गाने बिच होने गै चाहिदे कोई बी गाना जिस टाईप दा गाना होऐ ते इस टाईप दे इमोशन बड़े जरूरी न की बंदा जे फील करू गा लिरिक्स बिच करदा बंदा ओही लिरिक्स ते बंदा जा के बोलदा ऐ ते जेह्ड़ी फील लिरिक्स बंदा बोलगा ते उन्ना गै जनता नै बी रिलेट करना ते इं'या एह् कन्वे करने दा इक्को तरीका इ'यै ऐ कि बस इमोशन दे कन्नै कन्नै जे सोचे दा होऐ जिन्ना साफ दिल जे चाही कन्नै बंदा लिखदा अपने इमोशन कन्नै इमोशन कंट्रोल करियै दमाक खोह्ल्लियै ते जे फील करा दा होऐ इमोशन कन्नै जे शैल जुन्ना बी ऐ अपने म्यूजिक कन्नै अपनी सिंगिंग थल्लै अपनी परफार्मेस थल्लै जनता नू कन्वे करना ते जनता नू ओही दस्सना जेह्ड़ा दमाक च चलदा ऐ ते उन्ना गै जनता दिंदी ऐ बस इमोशन कंट्रोल करियै एह् सिंगर इंया कन्वे करदे अपने लिरिक्स नू